मां दौड़ंदो आहियां औरि ॿियनि खे बि चवंदो आहियां तव्हां बि दौड़ो वॉक कयो भई कोशिश कंदा आहियूं की सभु गॾु रहनि उन सां छा आहे शरीरु तंदुरुस्त रहंदो आहे इन लाइ सभिनि खे चवंदा आहियूं की तव्हां बि गॾु हलो मतिलबु ॿिया जेका दोस्त यार आहिनि उन्हनि खे बि चवंदा आहियूं तव्हां बि गॾु हलो गॾु रहंदासीं त अञा ज़्यादा मनु लॻंदो औरि हिक ॿिए सां गॾु रहण सां ज़्यादा देरि में देरि ताईं जेको आहे उहो दौड़ कंदासीं वॉक कंदासीं योगा कंदासीं इहा ई सलाहु मां त ॾींदो आहियां सभिनि खे और मुंहिंजी त मनपसंदि धावक पीटी ऊषा आहे उन खे ॾिसंदा आहियूं उन जे बारे में सोचंदा आहियूं त लॻंदो आहे की भाई असां छा कयो आहे कुझ न कयो आहे तक कोशिश कयूं था कोशिश कंदा रहंदासीं त ईअं ई हलंदो रहंदो बढ़िया शरीरु फिट रहंदो फिट रहंदासीं त मिलंदा जुलदा रहंदासीं इन ई बहाने रोज़ु सुबुह जो मिलंदा आहियूं सभु पाण में बसि ॿियो छा आहे